हेलो हमरा मेकअप करवाबयके छै फोटोके हिसाबसँ फोटोके हिसाबसँ मेकअप करै छियै पैसा केना लै छियै ओऽ ओकरासँ कम आ पाँच हजारसँ फोटो दिखाबयके छै फेसियल अर करना छै मेकअप करना छै सभसँ पैसा केतना लेबै पाँच हजार ओकरासँ कम हेतै की नहि बाल स्ट्रेट करावयके छै आओर दुलहन मेकअप कराना छै आँय पैसा ओतेक किएक होतै किछु कम करियौ हँ हँ कतेक कम करबै फिर भी यहाँके नाम सुनै छियै दोसर दोकानपर नहि गेलियै यहाँ अच्छा करै छै ताहिसँ अच्छा दाम बताबू भए जेतै किछु कम करबै तऽ समय कितना लगतै ठीक छै आबै छियै तब